गोवाचे कर कल्चरल डांस जशे की कुणबी धालो मुसळाचो खेळ मागीर फुगडी वीरभद्र आसा मागीर तालगडी आसा मेळ आसा तोणयो आसा हे आमची गोंयची सांस्कृताय सगळ्या जगाक दाखोवन दिता धालो ज्यो आसता त्यो बायलां आमचीं कोंकणी सोंगां म्हणून एक आपली हावज होल्डाची स्टोरी सांगता मागीर आमचें जें फेणी करप आसता जावं दोदोल बिबींक अशीं आमचीं ट्रॅडिशनल खाणां आसा तीं आनी खंयच जगान अशीं मेळना